जिसलै अस अपनी बाइक चलांदे ते कुदै घूमने गी जंदे तां असें किश किश चीज़ां होंदियां ओह् बड़ी गै जरूरी होंदियां जिसलै कुदै बी रोड़ उप्पर कुदै बाइकिंग करने गी जाना होऐ तां किश होंदियां बड़ी जरूरी होंदियां कि के कुसै बेल्लै बी कुसै बी चीज़ै दी जरूरत पेई सकदी जियां कि बड़ी सारी इ'यां केह् बोलदे उनेंगी चाबियां जन बोलदे उन्दे कन्नै नैट कोई ढिल्ले होऐ गेदे होन ओह् कस्सने आस्तै कुदै इक हवा भरने आह्ली मशीन होंदी इक ओह् होई ते होर बड़ी सारियां चीज़ां होंदियां असेंगी अपने कन्नै कन्नै रक्खनियां चाहिदियां ते इक होर कुदै फर्स्ट ऐड किट होंदी ओह् बी असेंगी कन्नै रक्खनी गै चाहिदी कि के कुदै बेल्लै बी असेंगी अस डिग्गी सकदे कुदै असेंगी लग्गी सकदी ते अक्समात असें जेह्का ऐक्शन लैना चाहिदा ओह् इ'यै होंदा कि जेह्की मतलब कि अस ऐक्शन तां गै लेई सकदे अगर साढ़े कोल ओह् फस्ट ऐड किट होगी तां नेईं होगी तां फ्ही कुत्थुआं लैना फ्ही केह् करना फ्ही रेही उत्थें गै केह् पता फ्ही बाद च जाइयै कोई किश बड्डी बमारी बना जाह्ग ते उसलै उसदा तरुंत ईलाज नेईं कीता दा होऐ तां तां गै फस्ट ऐड किट बी बड़ी ज्यादा जरूरी होऐ ते कन्नै इसलै बी निकलना इ'यां इक्कलै घट्ट गै निकलाना चाहिदा अपने कन्नै साथी बी रक्खने चाहिदे की के तां कि कुदै किश बी जरूरत पोऐ तां बन्दा इ'यै करी लैऐ साथ होऐ ते बन्दा बड़ा किश करी लैंदा इक्कलै बन्दा केह् करना ते बाइक फेलियर हां ओह्दा बी होऐ दा गै ओह्दा बी हर इक रेट कन्नै होएआ गै होना इक बारी अस मि चेता आ कि अस गे पत्नीटाप घूमने गी गै अस जा ते हे ते जंदे जंदे केह् होई गेआ मेरा मेरी बाइका टैर पैंचर होई गेआ ते ओत्त असेंगी बड़ी मुसीबत बनी गेई में सोचेआ ओह् लै हून केह् करचै अस ओत्त ना कोई मतलब अस पूरे ऐसी नेही जगह् फसी गेदे हे जित्थें मतलब कि ना कोई आसै पासै कोई हट्टी जे पैंचर आह्ली ना किश मतलब इ'यां अग्गै दिक्खो तां नेईं किश लब्भै पिच्छै दिक्खो तां किश नी लब्भै असें कुतै चेता नी ओह्दा कुदै हट्टी कुत्थें न उसलै अवा केह् होआ कि जित्थै मेरे कन्नै इक साथी आए दा हा ओह् दिमाग लाए दा हा उस दे कोल पैंचर आह्ली ओह् जो इक होंदा सिस्टम होंदा जेहके कन्नै पैंचर लगदे तां उस अपने कन्नै रक्खे दा हा ते उसदे कन्नै में केईं बारी मदद होई ते उस्सै कन्नै पैंचर लाने दी बी जांच सी ते दिक्खी लैओ फ्ही इयां इस कन्नै कन्नै तुस दिक्खी सकदे कि असेंगी एह् चीज़ां किन्नियां जरूरी होंदियां मिगी कोई इयां कि ते तुसेंगी थोह्ड़ी पता केहड़ी थोह्ड़ा बाइकै कन्नै केह् होई जाना ओह् मशीन ऐ ओह् कोई इंसान थोह्ड़ी ऐ जेह्का सनाइयै अस किश करना ओह् कदें बी खराब होई सकदी कदें किश बी होई सकदा